हलो मिश्रा ट्रेवल से बात कर रहे हैं जी मैं सुभाषकर बात कर रहा हूँ मैंने परसों इंदौर से भोपाल के लिए टैक्सी आरक्षित कराने के लिए आपकी वेबसाइट चेक की थी तो उसमें तीन हजार रूपए किराया भुगतान करने को लिखा गया था जी महोदय फिर उसके बाद जब हमने टैक्सी आरक्षित करवा ली तो ड्राइवर महोदय मुझसे पाँच हजार रूपए की मांग कर रहे हैं

आपकी वेबसाइट में अंकित है कि तीन हजार रूपए इंदौर से भोपाल का किराया परन्तु ड्राइवर महोदय द्वारा मुझसे अभी पाँच हजार रूपए की मांग की जा रही हैं तो आप इस पर उचित कार्यवाही करें जी जी ठीक जी हमारी शिकायत को आप नोट कर लीजिए और उस पर एक्सन लीजिए